गोल्डन सेप्लायंसिस हा हा अजीत शाह थो ॻाल्हायां कयो हुकूम हा हा हा हा चयो अच्छा अच्छा अच्छा वॾी महिरबानी आहे हा हा हा अवेलेबल अथव ॾेढ टन टन तव्हांखे जेको खपे हम्म उहो जनरल जी अवेलेबल अथव हा हा वर्लपूल जी हा हा हा घ घणी केपे ॾह ॾह केजी ॾह केजी घणी न थींदी तव्हांखे हां ॾह केजी अच्छा ॾह केजी उहा अवेलेबल अथ अथव ॾह केजी ठीकु आहे सेमी या फ़ुल सेमी अच्छा हा हा हा ठीकु आहे उहो अवेलेबल आहे उहा बि अवेलेबल आहे हा उहा बि अवेलेबल आहे बिल्कुलु त पर तव्हां एल जी ई खपे अच्छा अच्छा ठीकु आहे हा ऐं ॿियो तव्हांखे कुझु खपे ठीकु आहिनि छोटी आहिनि छा उहा कंहिंजी खपे सोनी सुठे में अथव सुठी ब्रांड अथव सोनी अॼुकल्ह एल जी उहा एल जी जी अवेलेबल अथव अथव असां वटि आहे आहे हिन वक़्ति आहे हम्म हा हा हा त छा हा हा हा उहो बि आहे हा उहो बि आहे हीअं कयो हा हा हा तव्हां रूबरु अचो तव्हां सिंधी भावरु आयो त तव्हां कुझु रिआयत ज़रूरु ज़रूर कबी न न हा सही आहे हा अचो ऐं तव्हां ॾिसो पोइ माल ॾिसो चंङी तरह ऐं तव्हांखे जेको माल पहुचाइणो आहे छो त कंपनी मां पहुचाहियूं या हुन दुकानु ताईं खणी वेंदा पोइ तव्हां ते चार्ज अथव तव्हां बि तव्हां हा

हा हा ठीकु आहे पर तव्हां ॾिसजो पहिरीं त हा हा मुंहिंजो दुकानु त राति जो ॾहें ताईं रखंदा आहियूं ऐं सुबुह जो ॾहें खां चालूं कंदा आहियूं अच्छा अच्छा महिरबानी महिरबानी हा अच्छा जय झूलेलाल जय झूलेलाल